हमर क्षेत्र छी मिथिला आओर मिथिलाञ्चलके पहचान छी पान आओर मखान तऽ सभसँ बेसी अगर हमरा एहि प्रश्नमे अगर सेन्ट्रलाइज होइए तऽ हमर व्यू मखानपर जाइए मखान जेकरा जेकर कि अनेक तरहके खाद्य पदार्थके रूपमे उपयोग कयल जाइ छै ओकर अहाँ नाश्तोके संसाधन बना सकै छी आओर अपन भोजनोके बनाय सकै छी आओर फाइव स्टारमे अगर कोनो एक कटोरामे ओकर खीर पहुँचाबैले चाहै छियै तऽ ओ मखानके प्रोडक्टके रूपमे बनाके अहाँ ओतौ पहुँचा सकै छियै तऽ जे हमरा मिथिलामे अछि आओर हमरा गर्व यऽ एहि बातके जे हमरा मिथिलामे अछि ओ आओर ओहीसँ हमर पहचान यऽ बचलै ओकर व्यावसायिक गतिविधिके तऽ वास्तवमे ई अभी अहाँके सुपौल जिला सहरसा पूर्णियाँ मधेपुरा ई जत्ते कोसी बेल्ट छै एहिमे ओतेक संसाधन नहि छै वास्तवमे जे ओकरा वैश्विक स्तर तक पहिचान देला सकै तऽ एहन संसाधन एहन कोनो एहन गतिविधिके अपनायल जाइ जे विधिसँ कि ई जे व्यावसायिक जे प्रोडक्ट छै एकरा वैश्विक पहचान मिलै हम तऽ इएह चाहब आओर बचलै एहिके अलावा तऽ एहिके अलावा तऽ माछ भी छै कि अगर विभिन्न तरहके माछ छै ओहूमे हमरा सभके क्षेत्रमे जे माछ यऽ एकर स्वाद अहाँके आन जगह नहि देखै लए मिलत तऽ व्यावसायिक तौरपर पुछियौ तऽ ओहो एकटा छै अहाँ बर्फके माछ खाइयो तऽ ओहन नहि लागत लेकिन हमर चाँक चाँचरके पोठियो गरचुन्नी खा लेबै तऽ जीवन भरि याद रहत इएह कहब